हैल्लो सर तुसैं मि जिल्लै कल गल्ल करा दे हे तुसैं मि सर मनवाल दा जिक्र कीत्ता बड़े हिस्टोरिकल इतिहासिक मंदर न उत्थे ते उंदे बारे मि सनागे ओह् मंदर मतलब कोई सिविलाइजेशन च लब्बे दे कोई सिविलाइजेशन पार्ट न यां जी सर अच्छा अच्छ अच्छा

ए इक एह् इक अमर मैह्ल अमर मैह्ल सुने दा अच्छा हांजी हांजी हांजी

अच्छा हां

हां लैंड स्लाइड वगैरा

चलो शुक्रिया सर तुंदा धन्नवाद